मां पंहिंजी ज़िंदगीअ में आख़िरी किताबु अमर जीजल ई पढ़ियो हो उन जो नालो हो किताब जो जॾहिं माउ न हूंदसि इन मुंहिंजे उन किताबु पढ़ण खां पोइ मुंहिंजो बिल्कुलु ई दिमाग़ु बदिलिजी वियो की मुंहिंजी माउ जे लाइ मूंखे मन में ॾाढी इज़त पैदा थी वई तॾहिं मां उन किताब खे ॾिसंदी आहियां मूंखे वापसि मुंहिंजी माउ जी यादि ईंदी आहे ऐं के उन जूं मुंहिंजी माउ जूं जेके सभु ॻाल्हियूं आहिनि वरी यादि ईंदियूं आहिनि की पंहिंजे माउ जे लाइ अॼु मन में इज़त आणी ऐं किताब मां ॿियनि खे ॾींदी आहियां पढ़ण जे लाइ इहो मूंखे किताबु ईअं लॻंदो आहे पंहिंजे वॾनि जे लाइ दिमाग़ में ॿारनि खे इज़त पैदा थींदी इन करे मां ॿारनि खे इहो किताबु जेके सिंधी स्कूल आहिनि उन्हनि में इहो किताबु मां ॾींदी रहंदी आहियां इन करे